तैरने के लिए सब से अच्छा स्थान गंगा नदी है हमारे यहाँ हमारे यहाँ से तीन किलोमीटर के लगभग दूरी है हम तो कभी कभी अपने बच्चों को ले जाते हैं जो छोटे छोटे बच्चे के बच्चे हमारे यहाँ जिसे नाती बोलते हैं इन लोगों को एक बाइक पर बिठाते हैं चार पाँच लोग है सब को ले जा कर के हाथ पकड़ के उनको तैरना सिखाते हैं अब गंगा जी में तैरना पहली बात तो उसमें शुद्धता ये है कि गंगोत्री से गंगा आई हैं और तमाम उसमें जड़ी बूटियाँ सब एक साथ बहते रहते हैं तो इससे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभ भी होता है और गंगा एक पावन पवित्र नदी हमारे हैं ये सदियों से चली आ रही हैं इस लिए गंगा जी मैं तैरना हम को बहुत पसंद आता है और उसमें तमाम सारी जैसे मछली हुए मगरमच्छ हुए तमान सारे उसमें जानवर भी होते हैं थोड़ा उन से डर तो लगता है लेकिन एक किनारे हम लोग जहाँ जैसे मंदिर वंदिर है घाट है अच्छी जगह है उसकी जगह हम लोग जाते हैं जहाँ कीचड़ ना हो और गंगा जी में उसमें धारा प्रवाह होती है गंगा जी बहती रहती हैं तो तैरने में मेहनत भी लगती है और अच्छा भी लगता है